क'क्राझार सहरनि जेंनाफोरनि फारसे बुंनो थाङोबा क'क्राझार सहराव त्राफिकनि जेंना फैयो माखासे इकनमिकेलि युथफोरनि इनकाम सर्सानिफारसे मोनसे जेंना फैयो दा बेनि सायाव आङो ओरैबायदि सानो बेनि सायाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेफोरखौ फैयै फैयै भिलेज वायस नायै नायै युथफोरनि फारसे बाव युथफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनांगौ बायदि आं सानो मानो होननो थाङोबा फरायनाया दुखु सुखुजों फरायखाबाय फरायनानै फि इउ फास मेट्रिक फास जाबाय दा बिनि सोमोन्दै दैदेनगिरिफ्रा खबर लानानै नखरनि फारसे मा हालोदाव दं मा जेंनायाव दं बेफोर बायदि फैयै फैयै भिलेज वायस सार्भे बादि खालामनानै इसे गावबुराजों रायलायना इसे युथफोरनि फारसे जौगाहोनांगौ बायदि आं सानो लामा सामा हाखर हाला बेफोरखौ नायनानै एदमिनिस्त्रेतनिफ्राय थाबैनो बेफोरखौ फाहामनांगौ मानो होननो थाङोबा गथ'फ्रा ओन्दैफ्रा फरायसालियाव थाङो गोबां लामा सामानि जेंना जायो दै अखा हानायाव बार बारनाय अखा हानाय ओमफाय लामा सामा प्रब्लेम जालाबायो बेफोरनि फारसे एदमिनिस्त्रेसना फैनानै नायनांगौ लकेल एम एल ए फोरा फैनानै नायबिजिरनांगौ जाहाथे फाहामसालियाव ओन्दैफ्रा मोजां थांनो हायो मोजां फरायनो हायो स्कुलफ्राव फोरखौबो नायबिजिरनांगौ स्कुलफ्रा मा कन्दिसनाव दों वातार वातारनि दै थैनि प्रब्लेम दै थानाय स्कुलनि प्रब्लेम गथ'फोरनि प्रब्लेम बेफोरखौ नायनांगौ बादि आं सानो बेफोरबादिफोर जेंनाफोरखौ लकेल एम एल ए फोरा दैदेन नायबिजिरनांगौ होन्ना आं सानो